कारला हें एक फिल्म एक्टर इंग्लीश फिल्म एक्टर ती खूब सुंदर दिसता ताणें जायत्यो मुवीज काडल्यात ताचें एक मुवी जावन आसा एवरीबडी लव समबडी ती मुवी खूब बरी आसा आनी ती म्हाका खूब आवडटा विल्डर हो एक बॉक्सींग प्रोफेशनल बॉक्सर थाणें खूब अवॉर्ड हाडला

दुसऱ्यांक फाटीं मारून आपूण मुखार आयला अहमद हो एक

अहमद हो एक फेमस पाकिस्तानी यंगस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ताणें जायते जाणांक मोटिवेशनल स्पीक स्पीक दिव स्पीच दिवन स्पीच दिवन तांचे इमोशनल इमोशन काडल्यात ताची स्पिकींग खूब बरी आसा